जय झूलेलाल तेल वारा ॿासण पहिरियों पाणी मां अगराहे करे पोइ हुन ते ओडोपिक पाउडर विझी करे चङी तरह रगड़ंदा आहियूं तॾहिं बि अगरि हुन मां तेल चिकनाहट नथी निकिरे त लिक्विड विझी करे सुठी तरह उन खे रगड़े करे मिट रगड़े करे पोइ साफ़ पाणी में धोईंदा आहियूं जंहिंसां हो चिकनाहट ऐं तेल जी चिकनाहट निकिरी वेंदी आहे